टमाटा सिङियूं वाङण भींडियूं ताजियूं अथव करेला अथव मकरोलियूं अथव टमाटा ॿ सौ रुपया किलो बरिसाति अची वई आहे अघु वधी वियो आहे

हा तूरियूं बि आहिनि फ्रेश

हा हा ॿियो भींडियूं अथव गोभी अथव हा जी हा मेहा हा पया आहिनि सुठी क़्वालिटीअ में

ऐं उहो

जी तव्हां जा पंज सौ पंजाह

इहो हिन में तव्हां खे हिन में मसाल्हो कढ़ी पत्तो अछो विझी छॾियां डिस्काउंट में जी जय झूलेलाल